हम एक मोटरके दोकान मोटर आओर पंखाके दोकानपर काम करैत रहली हँ जौन बेरमे हम नया नया रहली हँ एगो मोटर बनाबैके लेल हमरा गुरुजी देलखिन कहलकै कि ई मोटरके रिपेअर कर आओर चालू कर ओहि मोटरके रिपेअर करैत रहली हँ क्वाइल बनैली क्वाइल बनाके फँसा देली आओर बादमे पूरा फिनिश करि देली ओकर बाद टेप मारली वार्निश डालली आओर साथमे कनेक्शन कएली कनेक्शन कएलाके बाद ओहिमे चार ठो तार रहले हँ चार गो तारमे हमरा समझमे नहि अएलक कि कोन तार कन्डेन्शरके हइ आओर कौन मेन हइ ओहिमे हम कि कएली अपने मनसँ जोड़ देली आओर जोड़लाके बाद कन्डेन्शरकेके तार कनेक्शनवलामे जोड़ैके रहलै हँ जे हमरासँ गलत जुटि गेलक ओहि चलते शॉर्ट सर्किट लागि गेल आओर शॉर्ट सर्किट लगलाके बाद पूरा मोटर जरि गेल पूरा तार खतम भऽ गेल ओहि चलते हमर मालिक हमराके बहुत डाँटलक बोललक कि कैसे काम करता है तुमलोग एहि सबके चलते हम डरि गेल रही फेर मालिकसँ हम अपना माफी मँगली कहली मालिक माफ कऽ दू हँ आब एकर बाद गलती नहि हैत ओकर बाद गुरुजी हमर कन्डेन्शर आओर कनेक्शन दूनूके बारेमे बतैलक कि ई तार एहिसँ जोड़ेके हइ ई तार एहिसँ जोड़ेके हइ ओकर बादसँ हम सीख गेली जकरा बादसँ आजतक हम ओइसन गलती दुबारा अपने लाइफमे कभी भी नहि कएली आओर साथमे ओहि चीजसँ हमर गुरुजीके आओर मालिकके बहुत मतलब छोटा सा एक नोकसान भी भेल हजार दू हजारके नोकसान भेल जेकि हमरा सैलरीमेसँ कटि गेल